नमस्ते ठीक है अभी ला रहा हूँ मेनू दो मिनट लगेगा ये एक सौ चालीस का है वो एक सौ तीस ये अस्सी का है तो क्या क्या लगाऊँ

डेढ़ सौ ठीक है डन है और दस मिनट टाइम लगेगा दस मिनट आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ चहिए सर और कुछ चहिए सर हमारे होटल में सब कुछ मिलता है हाँ है केक है न साढ़े तीन सौ रुपये का है कौन सा फ्लेवर लेंगे चॉकलेट लेंगे कि रोज लेंगे कि पाइनऐप्पल लेंगे वो साढ़े चार सौ का है ठीक है ठीक है सर तो उसमें पाँच मिनट का समय दीजिए वो भी पैक हो जाएगा और कुछ चाहिए सर बड्डे कैन्डल वैंडल सब है

सौ रुपये का एक सौ दस ठीक है दो मिनट समय लगेगा ला रहा हूँ पाँच मिनट में ला रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है सर हाँ समोसे वो भी पैक कर दे रहा हूँ सर नमस्ते ठीक है ठीक है छः रुपये समोसे हैं नमस्ते नमस्ते